हमरा ने से ओ चारिगो रोटी आओर मटर पनीर आओर मिक्सर सब्जी हमरासे जल्दीसँ भेज दिऔ ओहिमे सलाद भी दऽ देबै तऽ नीक लगतै खाइमे